ہیلو جی جی میں مچھلی مارکیٹ سے بات کر رہا ہوں جی جی جی جی جی بالکل مل جائے گی جی وہ پان سو روپیے کلو ہے آپ کو کتنی چاہیے تھی یہی ریٹ چل رہا ہے اگر آپ کیا کہتے ہیں زیادہ ضد کر رہے ہیں تو تھوڑا دس بیس روپیے کم کردیں گے ہم آپ کو جی تین سو روپئے میں تو ہمیں گھاٹا ہوجائے گا دیکھیے کیونکہ ہمیں مچھلی لاتے ہیں ہم تو کچھ راستے کا خرچہ کرایہ ورایہ بھی سب کچھ ہوتا ہے تو اس لیے تین نہیں چارسو ہم آپ کو لگا دیں گے چلیے ٹھیک ہے ہم آپ کو ساڑھے تین سو دے دیتے ہیں تو کتنی چاہیے تھی آپ کو جی جی ٹھیک ہےٹھیک ہے میں آپ کو آدھی بونلیس کر دیتا ہوں اور آدھی پیسز کر دوں گا آپ کے لیے اچھا ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مچھلیاں ہیں جیسے ہمارے پاس سولی مچھلی ہے ہمارے پاس سنگھاڑا مچھلی بہت تازی اور فریش آپ کو مل جائے گی اور ریٹ بھی اس کے زیادہ نہیں ہوں گے آپ کو دو سو روپیے کلو مل جائے گی دوسو روپیے کلو آپ کو وہ مل جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے سولی مچھلی بھی ہمارے پاس ہے وہ بھی آپ کو تین سو روپیے کلو مل جائے گی جی وہ بھی ہے وہ ساڑھے چار سو روپیے کلو ہے آپ کو کتنی چاہیے پانچ کلو اچھا تو آپ کو پانچ پیس چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو میں نے آپ کو ساڑھے چار سو روپیے ریٹ بتا دیے ہیں تو چار سو روپیے لگا دوں گا میں آپ کو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے سر میں آپ کو یہ پیک کر دیتا ہوں اور ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو یہ آپ کے کیا کہتے ہیں کل ملا کر چارسو اور ساڑھے تین سو ساڑھے سات سو روپیے ہوگیے تو میں آپ کو بار کوڈ بھیج دیتا ہوں نہیں فری ڈلیوری ہم آپ کو دیتے ہیں پہلی بار جو کسٹمر ہم سے خریداری کرتا ہے تو ہم اسے فری ڈلیوری دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ڈلیوری چارجز سو روپیے لگتے ہیں ٹھیک ہے تب جی جی جی بہتر آپ ایڈریس بھیج دیجیے میں آپ کو بیس منٹ کے